बे नभेलनि मोनसे निगेतिभा जाहैबाय गाज्रिया जाहैबाय गालिभारखौ माने हगारनो केप्तिभनिफ्राय बा हमनायनिफ्राय बे हगारनो नाङामोन मानोना बियो अनागारिमोन बेखौ माने जोबथेसालियावनो जोबनानै बा मोनसे द्विपफोराव लांनानै बिखौ अराय माने थैजासिम दोन्नायासो मोजां जागौमोन